भारतांत येरादारी म्हणल्यार देशांतल्या एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार लोक म्हाल आनी सेवा व्हरपाची पद्दत व्हड भुगोल आनी विंगड विंगड लोख संख्या आशिल्लो भारत आपल्या नागरीकांची येरादारीची गरज भागोवपा खातीर आनी आर्थीक कार्यावळीक आदार दिवपा खातीर वेगवेगळे येरादारी पद्दतीचेर आदारून आसा ह्या पद्दतींत रस्तो येरादारी रेल्वे हवाई उदकां मार्ग आनी नळ मार्ग हांचो आस्पाव जाता भारतांत संवसारांतलें सगळ्यांत व्हडलें रस्त्याचें जाळें आसून तें लाखांनी किलोमिटरां वयर पातळ्ळां आनी पयसुल्ल्या वाठारांक लेगीत जोडटा भारतीय रेल्वे हो संवसारांतलो एक व्हड रेल्वे जाळें आसून प्रवासी आनी म्हाल वाहतूक येरादारीक ताचो म्हत्वाचो वांटो आसा भारतांतल्या विमान येरादारी शेत्रांत नेटान वाड जाल्या आनी देश भरांतल्या जायत्या देशी आनी आंतराष्ट्रीय विमानतळांनी हवाई प्रवासाची सुविधा दिल्या उदकां मार्ग भितरल्ले आनी दर्या देगेवयलें न्हंयो कालव्यान आनी दर्यां देगेवयल्या वाठांरांतल्यान जाता तशेंच कांय तरेची आव्हानां हांगा लोकांक तोंड दिवचीं पडटा आर्थीक वाड म्हणल्यार कार्यक्षम येरादारी वेवस्था म्हाल सेवा आनी लोक हांची हालचाल करपाक मदत करतात वेपार उद्देग आनी आर्थीक वाड हांका आदार दितात सुलभताय आनी जोडणी बरी विकसीत केल्ली येरादारी जाळें पयसुल्या वाठारांक जोडटा गरजेच्या सेवांचो वापर करपाक सुविधा दितात पर्यटनाक चालना दितात आनी सामाजीक एक एकात्मकता वाडयता येरादारी क्षेत्रांतल्यान साबार प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगार संदी निर्माण जातात जाका लागून रोजगार निर्मिती आनी उदरनिर्वाहत योगदान मेळटा येरादारी वेवस्थेंत वाड जाल्ली जाली तरी भारतांतल्या जायत्या शारांनी आजूनय खर गर्दी आनी येरादारीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा हांकां लागून प्रवासातलो वेळ वाडटा आनी कार्यक्षमताय उणी जाता येरादारी वेवस्थेचे कांय भाग खास करून रस्ते आनी रेल्वे मार्गाची देखरेक आनी सुदारणां करपाची गरज आसा हाका लागून सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाता आनी कार्यक्षमताय उणी जाता शारांनी भौशिक येरादारी वेवस्था मर्यादीत आनी अविश्वसनीय आशिल्ल्यान लोकांक गरजेची सेवा मेळप आनी कामाक वचप कठीण जाता